हा भॼण वेंदा आहियूं पर उनसां गॾ शरीर खे तंदुरुस्तु रखणी आहे या ॾुकण सां जाम एनर्जी बि लो थिए थी त बॉडी खे मेनटेन त रखिणो ई आहे शरीर खे बैलेंस त करे ई रखिणो आहे त भॼण महिल हिल शइ त ॾिसंदा आहियूं भई पाणीअ जी चङी उञ लगंदी आहे त पाण सां गॾ हिक बॉटल त रखंदी रखंदी आहियां मां या खतम बि थी वेंदी आहे जाम दफ़ा त वापिसि उतां खां भरे वठंदी आहियां ॿी बॉटल पार्क में वेंदी आहियां मां पासे में त उओ ॾिसंदा आहियूं की भई जीअं कलाकु भॼण वियासीं या अधि कलाकु वियासीं त घट में घटि हिक बॉटल त पाणी जी खतमु थियण ही खपे जरूअत पवंदी आहे त केॾी महिल ॿी जी बि जरूअत पईजी वेंदी आहे छो त ख़ाली भॼूं भॼूं भॼूं ऐं शरीर में अगरि पाणी जी कमी थी वयी अगरि पाणी कोन्ह पीतो या कोन्ह खणी विया आहियूं या कोन्ह पिया घटि पियो पाणी वञे शरीर में घटि पाणी पिया पीयूं त उनजे करे शरीर में तकलीफ़ थी सघे थी त मतिलब कोन्हे की शरीर खे तंदुरुस्तु रखण लाइ भॼूं बि पिया ऐं खादे पीते में बि शरीर जो ध्यानु कोन्ह पिया रखूं त कुझु मतिलब कोन्हे त इन करे पाणी त जाम जरूरी आहे बॉडी खे हाइड्रेट रखण लाइ भई पाणी त भई पीअणो ई आहे इन करे हिक बॉटल त फ़िक्स आहे अधि कलकु भॼियलु ॾुक पाती त हिक बॉटल त खतमु करिणी आहे केॾी केॾी महिल ॿी बॉटल बि भरे वठंदा आहियूं भई जरूअत पवंदी आहे त ऐं खायण में त ख़ासकरे फ़्रूट्स फ़ फ़ल फ़ल त वधीक खाईंदी आहियां मां छो त हुअ बॉडी खे ॿ ॿियो सभु कुझु खाइण खां नाशता ॿाहिरि जा ई हू फ़ल जेके आहिनि हूअ जाम फ़िट बि रखंदा आहिनि बॉडी खे तंदुरुस्तु रखंदा आहिनि ऐं साफ़ रखंदा आहिनि बॉडी खे भई ॿिया कोई जम्स वम्स अंदरि न थियनि बॉडी में ॿाहिरि जे खाइण खां फ़्रेश फ़्रूट ताज़ा फ़ल बॉडी खे ताज़ो रखंदा आहिनि ऐं सायूं भाॼियूं अखियुनि लाइ बि सुठियूं आहिनि ऐं शरीर लाइ बि सुठियूं आहिनि तंदुरुस्तु रखंदियूं आहिनि सायूं भाॼियूं ख़ासि करे ॿाहिरि जो खाधो खाइण खां त घर जो खाधो ही या खाधे खे घर में सुठे तरह सां कीअं ठाहे सघूं था जीअं ॿाहिर जहिड़ो ई लॻे पर घर में ई ठहियल उहो वधीक खाइण पसंदि कंदी आहियां मां ऐं पाणी पाणी ऐं ॿियो नीबू पाणी लीमो शिकंजी चवंदा आहिनि जे के लीमे जो पाणी हू पीअण सां बि बॉडी में पाणी मेनटेन रहंदो आहे ऐं बॉडी सुठी तरह तंदुरुस्तु रहंदी आहे